بہار کی تاریخ میں کئی اہم واقعات اور سبزیات شامل ہیں جنہوں نے اس ریاست کی تہذیب اور شناخت پر گہرے اثرات ڈالیں قدیم زمانے میں نالندہ اور کرم شیلہ جیسے تعلیمی ادارے اس علاقے کو علم مرکز بناتے تھے دہلی سلطنت اور مغلیہ حکمرانوں جیسے شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں بھی بہار ایک اہم خطہ رہا اس کے دور میں کئی عمارتیں ہوئی اور ثقافتی اثرات مرتب ہوئے برتانوی دور میں بہار نے آزادی کی تحریکوں میں بھی نمایاں کردار ادا کیا مثلاً چمپارن تحریک مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہوئی جو بہت اہم تاریخی واقعہ ہے